हँ हमरासभके इलाकामे जे छै ने से दुर्गा पूजा हमर गामके नामी अछि ओहिमे सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो होइ छै बाहरके लोक सेहो आबै छथि ओहिमे मतलब रङ्ग रङ्गके कार्यक्रम होइ छै आ बच्चा सभके क्विज प्रतियोगिता सेहो सभ होइत रहै छै जाहि कारणसँ कि बच्चो सभमे उत्साह रहै छै आ आ आर्केस्ट्रा या अहि सभ टाइपके जतेक भी छै व्यवस्था से सभ रहै छै इएह सभ होइ छै